ہیلو ہم کو چاکلیٹ کے سلسلے میں کچھ آپ سے ضروری جانکاری لینی تھی سُنا آپ کے یہاں سے بڑی اچھی اچھی چاکلیٹیں آتی ہیں ہاں اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جو ہے چاکلیٹ آئس کریم اور اِس سے بہت ساری چیزوں کا مطلب دُکان کھولنا تھا پہلے سے دُکان ہے لیکن اُس میں کچھ یہ آئٹم بڑھانا چاہتے ہیں ہاں اِس لیے کہ جو ہے بچوں کی خصوصی مطلب چاکلیٹ پر ہوتا ہے تو ہم نے یہ خیال کیا ہے کہ اپنی دُکان کا پرچون کی دُکان تھی پہلے سے تو اُس میں چاکلیٹ کا اور جوڑنے کی اُس میں ہیں تو آپ کے یہاں کتنے ورائٹی تقریباً مل جاتے ہیں چاکلیٹ کے ہاں تو ہم کسی دِن آپ کے یہاں جو ہے آتے ہیں اور ایک لسٹ بنا لیتے ہیں اُسی حساب سے خاص طور سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کی ڈمانڈ جیسی ہوئے گی اُسی حساب سے ہم لے لیتے ہیں کیونکہ اب موسم جیسے ٹھنڈک نے لپیٹا ہے اپنی طرف تو جو ہے آئس کریم کو کم کر کے چاکلیٹ کی طرف آنا ہے ہاں ہاں ہاں بہت مشہور ہے اور بڑی مشکل سے آپ کا نمبر لگا تو میں نے سوچا کہ آپ سے پہلے بات کر لوں اگر آپ اِس میں تھوڑا سا دلچسپی لیتے ہوں تو ہم جو ہیں اِس کو پورا وہ کریں تو یہاں سے تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے آپ تک پہنچنے کے لیے تو میں کسی آپ کی دُکان تقریباً کیے بجے دس بجے کھل جاتی ہے یا گیارہ بجے کھلتی ہے اچھا دس سے دس کھل جاتی ہے تو ہم بارہ ساڑھے بارہ بجے آپ تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے اور اگر ہوگا تو پوری لسٹ بنا کر اوکے ٹھیک ہے شُکریہ سر تھینک یو